जीवंत आकृजी तिचें म्हणल्यार आमचे कलाकर सर आशिल्ले तांचे हांवें चित्र काडिल्लें म्हणजे म्हाका जेन्ना तोंडाची आकृती काडटा तेन्ना कठीण जाताली मातशी किंवा तो जे आकृती प्रमाणे दोळे आसूं वा नाकाची अशी भूंय वयली आमची दोळ्या वयली भुंयेर आसूं ती सारकी येवपा मातशें प्रोब्लेम जाताले बट मागीर जेन्ना हांवें ट्राय करून करून जेन्ना केलें तेन्ना जालें तेन्ना एक सारको येयलो मातसो हें जालें वयर सकयल जालेंच बट एक अनुभव बरो आशिल्लो म्हजो काडटा तेन्ना एक अंदाजान सारको मातसो दिसता तसो काडलो हांवें